वालेकुम सलाम कौन बात कर रहे हैं अच्छा बताइए हाँ हाँ जी मिल जाएंगे चावल बताइए कितने चाहिए आपको बासमती चावल तो है कब चाहिए आपको बाईस तारीख को चाहिए आपको अच्छा सुबह आठ बजे चाहिए बाईस तारीख को ठीक है कितने किलो लेंगे आप दस किलो हाँ और और हाँ किनकी चावल मिल जाएंगे आपको है ना देखिए जी बासमती चावल तो क्या है बकरीद है तो है न इतना तो नहीं हो पाएगा आपका दस किलो अरे जी वही तो त्यौहार है बकरा ईद है सब लोग यही बासमती चावल मांग रहे हैं तो आगे से माल ही नहीं आ रहा है अभी मैंने पचास क्विंटल मंगवाए थे चावल और वो न कल ही खत्म हुए हैं बताओ रोज़ बिक जाते हैं

हाँ नहीं ग्राहकी तो नहीं छोड़ेंगे देखिए आपका विश्वास भी नहीं खत्म करेंगे हाँ मैं ना कोशिश करते हैं के दस किलो हो जाए आठ किलो लग जाएगा आठ किलो ले लो आप आठ किलो तो मिल जाएंगे जी हाँ किनकी तो मिल जायेंगे आपने तीन किलो मांगे ना की इनकी चावल किनकी तो मिल जाएंगे पर दस किलो बासमती चावल नहीं हो पाएंगे आठ किलो ले लो आप अच्छा तो आप एक काम करिए जी बासमती नहीं हो रहे हैं दस किलो तो एक काम करो देखो आठ किलो तो मेरे पास अभी रखे हैं आप क्या है ना अभी आ जाओ आधे घंटे के अंदर ही मैं आपको आठ किलो तो बासमती दे दूँगा है ना तो दो किलो के दूसरे ले लो है ना

दो दस किलो तो देखो आप फिर है ना मैं तो कह रहा हूँ की आप है ना दो किलो दूसरा ले जाओ जी बासमती नहीं हो रहा है तो देखो दूसरा चावल भी आप लेके तो जाओ मेरे विश्वास पे दूसरा चावल जो आप उपयोग करोगे ना भाभी जी खुश हो जाएंगी घर पे इतना अच्छा है सब मेहमानों को पसंद आएँगे अरे हम हाँ देखो आप है ना आठ किलो तो ले जाओ मुझसे अभी और दस किलो देखो मैं आपको है ना दूसरा चावल देता हूँ मेरे विश्वास पे लेके जाओ भाई साहब आप भाभी जी खुश हो जाएंगी जिनको भी मेहमानों को खिलाओगे ना सब है ना बिरयानी खा के खुश होके जाएंगे आपके घर से इतनी तारीफ करेंगे जा वो लोग की है ना क्या बासमती भूल जाओगे फिर आप है ना यही नया मंगाओगे हाँ हाँ आठ किलो बासमती है ठीक है और दस किलो की मैं कोशिश करूँगा है ना धन्यवाद